एस टी इ एम का अर्थ विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित है एस टी इ एम जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के लिए खड़ा है एक प्रकार का स्कूल पाठ्यक्रम है जो एक लागू और अंतविषय दृष्टिकोण पर विशिष्ट विषय पर शिक्षण का ज़ोर देता है और प्राथमिक सभी स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को सम्मलित किया गया है इसके सभी लोग लाभ उठा रहे हैं और पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को बालकों की विचारधारा को लोकतंत्रात्मक बनाना कहीं विद्यालयों के आने वाले प्रत्येक बालक अत्यधिक वातावरण या परिवेश में आता है इसके लिए विचारधारा भिन्न भिन्न होती है इसके लिए हमें उस लोकतंत्रात्मक गुणों यह विचारों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रमों की वस विशिष्ट वस्तु बहुत प्रभावशाली कारक है और इससे काफी लाभ हुआ है